हमारे क्षेत्र मे बोले जाने वाली मुख्य भाषा हिन्दी है लेकिन कुछ लोग गोंडि भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और बाकी सब भी लोग भी अपनी अपनी स्थानीय मतलब जो परिवार के साथ उन लोग बोलते है अपनी अपनी घरेलू भाषा उसका उपयोग ज़्यादा करते हैं कुछ लोग शिक्षा के उदेश्य के लिए हिन्दी भाषा सीखते है तो कुछ लोग जैसे बाहर जाते है बिजनेस के इसमें जाते है तो हिन्दी भाषा का ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है लेकिन हमारे यहाँ की मातृभाषा सिर्फ हिन्दी है इसलिए हर कोई जो है वो हिन्दी भाषा का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करता है उनको स्कूली तौर पर भी ज़्यादा हिन्दी भाषा दी जाती है उसके बाद मे अंग्रेजी भाषा दूसरी हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और हमारी मातृभाषा हिन्दी होने का कारण यहाँ का हर युवा हिन्दी भाषा मे अच्छे से बात करता है और जो है उसे हिन्दी बोलना बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोग तो ऐसे है की अपनी भाषा पर गर्व महसूस करते है की हम हिन्दुस्तानी है और हिन्दी भाषा का उपयोग करते है जब भी हम कही नौकरी करने या पढ़ाई के उदेश्य से या बिजनेस के उदेश्य से बाहर जाते है तो हमे हिन्दी भाषा का ही अधिक से अधिक प्रयोग करना पड़ता है और यहाँ आसपास के सभी स्थानीय क्षेत्र के जो लोग है वो लोग भी हिन्दी भाषा को समझ सकते है इसलिए हिन्दी भाषा हमें अच्छी लगती है और उस पर गर्व महसूस करते हैं